ہیلو گڈ منگ سر ہاں خیریت سے آپ بتائیے سر سر میں نے کال کری تھی مجھے کیا کہتے ہیں فٹ بال کے سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی جی سر جی جی سر جی جی جی سر میں پریکٹس کرتا ہوں میں کم از کم آدھا پونے گھنٹہ میں دیتا ہوں کیونکہ ابھی میری پڑھائی بھی چل رہی ہے اسکول کا بھی سلسلہ رہتا ہے تو اس درمیان میں میں وقت نکال کے جاتا ہوں اور پاس کے گھر کے گراؤنڈ میں کھیلتا بھی ہوں لیکن سر میرے کو آپ سے مشورہ یہ چاہیے تھا کہ مجھے کتنا ٹائم اس میدان میں دینا چاہیے فٹ بال کو ایک دم اس میں پرفیکٹ کرنے کے لیے کیونکہ مجھے آگے ڈسٹک لیول پہ کھیلنا ہے اور اپنے ملک کے لیے بھی کھیلنا ہے تو سر پلیز آپ اپنے مشورے سے مجھے بتائیں جی جی جی جی جی جی جی بالکل جی بالکل جی جی جی جی اچھا سر آپ آپ کس ٹائم یہ کوچنگ دیتے ہیں فٹ بال کی سر ہو سکتا میں جی جی جی تو سر آپ اپنے گھر کے پاس والے ہی گراؤنڈ میں کوچنگ دیتے ہیں یا سر کہیں اور دیتے ہیں جی جی سر جی جی تو سر میں ان شاء اللہ جلد ہی آپ سے ملاقات کرتا ہوں پھر اس سلسلے میں جی جی جی سر جی ٹھیک ہے سر ہاں